आङो मोनसे सनि केमेरा बायदोंमोन बे सनि केमेराया थामजि रोजा रांमोन ओमफ्राय आं बायनानैहाय ओरैबादि मोजां जागोन सानदोंमोन आरोना बे केमेराखौहाय ओमफ्राय आं बायबाय ओमफ्राय बायनानै आं जेब्लानोखि न'आव फैनानै आं टेस्ट खालामो टेस्ट खालामनानैहाय ओरैबायदि नुबाय बे केमेराया मोजाङानो नङा ओरैबादि ब्लार ओमफ्राय बेबादि खोमसि खोमसि नुयो ओमफ्राय बियो प्रदाक्टा मोजाङानो नङा ओमफ्राय आं ओरैबादि दुखु मोनबाय आं एफाबां दामनि बायबाय बे बुस्थुखौ ओमफ्राय बुस्थुआनो मोजाङानो नङा ओमफ्राय आं दा ओरैबायदि दुखु मोनबाय जाहाते बेबादि आं दा मोनफिनथोंसै उनावहाय सानबाय आं ओमफ्राय बै केमेरानि जायनोखि ओ सनिनि जायनोखि प्रदाक्ट बेखौहाय आं कमप्लेन होनो गोसो जालायबाय मोजां नङा होननानैहाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन सनिनि ओरैबादि मोजां जागोन ओमफ्राय थाङै थुङै आङो बायनानैहाय जेब्ला आं टेस्ट खालामनायो जेब्ला आं फट' खेबनायो अब्ला केमेरायानो ब्लारसो नुयो ओमफ्राय बेबादिनो गोबां रोखोमनि लेन्स लागायनानैहाय आं बाहायदोंमोन होनब्लाबो जायाखै मोजाङानो नङा ओमफ्राय आं जि दुखु मोनबाय ओमफ्राय आं बायनो गुबुन बेलेग बायनोबो आंनाव दा फैसा गैया अब्ला आं बेबायदि प्रदाक्टखौ बेबायदि मोनसननायनि थाखाय आं बिराद दुखु मोनबाय जाहाथे आं कमप्लेन होनानै बै गुबुन जायनोखि बायग्रा बिथांमोनहाबो जाहाथे बेबायदि मोना जाहाथे बेबायदि ओ बुस्थुखौहाय थगायनानै फाना बेबायदि आं कमप्लेन होनो गोसो जाबाय जाहाथे बेबायदि निगेतिभ बेबायदि खालामनानै बिथांमोना फाना आं ओरैबायदि मोजां सानदोंमोन बे केमेराखौ जाहाथे आं मोजां बुस्थु बाहायनो मोनगोन बे केमेरानि सायावहाय आं गोबां बेबादिनो केमेराखौहाय खेबनानै आं गोबां बेबादिनो फट' आपल'द होनो हागोन भिदिअ' आपल'द होनो हागोन सानदोंमोन